बासन बाथि हरो गस्ला गामसा होजोबो सिबाबो जि साइकेल घरि सोरबा गारि हरो

माबा माबि खालामनानै होयो आरो जानाय लोंनायाथ' बहुद खिनियानो जायो आरो ओमफ्राय बेथं गासैबो बिनो जे गाननाय जोमनाय गासैखौबो होजोबनाय हि जोम जायो आरो खैनानो दरा खैनाफोरनो गासैखोबो होयो आरो गाननाय जोमनाय ओमफ्राय लेप थसक गासैबो होजोबो आरो मानसिफोराथ' बिदिनो गासैबो लेर लेर थांना हैयो आरो लासै लासै गासैबो बेखिनिखोनो गासैबो बुंबाय आरो आं बेखिनिखौ आरो मा दंबावो घरि आरि होयो बायदिसिना गासैबो होजोबो आरो थोरसि खुरै लथा बायदिसिना होयो आरो बेखिनियानो आरो आंनि बुंनाया हाबा जानो फैनायफोरा लोगोफोराबो बहुद फैयो मालायनिबो गामिनिबो आलासि फैयो गासैबो बिदिनो फैनानै होयो आरो थोरसि खुरै आरि गासैखोबो लाबोजोबो बिदिनो सोरबा घरि लाबोगोन सोरबा साइकेल लाबोगोन बिदि लाबोयो आरो ओरैनो सोरबा लेप थसक बेफोरखौ होजोबखायो आरो हाबा जानो फैनायफोरा गासैबो फैयो आरो मानसिफ्रा जिबाबो आखाइयाव मोनसे मोनसेबाबो बुस्थु लाना फैयो ओरैनोथ' खालि फैखाया गासैबो फैयो फैनाया बे जिबाबो माल मोनसे मोनसे लाना फैगोन आरो बेबायदि फैयो बेखिनियानो आरो बै मा बुंबावगोन न'खरनिफ्रायबो हरो बुस्थु सोरबा हरगोन घरि सोरबा हरगोन साइकेल न'नियाबो सोरबा गारि बाइगफोरखौनो हरो बिदि सोरबा न'खर न'खौनो लुना होयो बेबादि आरो अननाय थानाया बिजामादैफोर बेबायदि लुना हैयो आरो फिसाजोखौ अननाय थायोना बेबायदि गोसो गोजोनै हरो आरो जाबाय